مجھے کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے اور میں ایک بار سوچا تھا کہ میں مجھے کباب کھانا بھی اچھا لگتا ہے تو میرے ذہن میں ایک بار ایک بات آئی تھی کہ میں اسے کاروبار میں کیسے تبدیل کروں تو مجھے ایک ا پنے کاروبار کے نام کے طور پر آیا کہ پروفیسر کباب کارنر کر کے کیونکہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے جیسے قریشی کباب کا ہے تو میں اپنے علاقے میں اسی طریقے کا ایک کاروبار کرنا چاہتا تھا اور میرے خاندان میں اس طریقے کا پہلا کو کوئی کاروبار نہیں تھا